اتّر پردیس میں سب سے بہتر ہاسپٹل ہیں پركاش نرسنگ ہوم پركاش ٹراما سینٹر بے ایچ یو ایمس پی جی آئی اور فاطمہ میكس